ہیلو السلام علیکم جی جی کل ہم نے آپ کا گاڑی بکنگ کیا تھا ائیرپورٹ جانے کے لیے جی سر اسی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے کیا کیا آپ گاڑی کے آنر ہی نا بول رہے ہیں جی سر وہ گاڑی جو کل آپ کا بکنگ کئے تھے پھر وہ راستے میں گاڑی میں بہت ساری دقتیں آ رہی تھی جیسے گاڑی چل چل کے بیچ بیچ میں تین چار بار بند ہوا تھا آپ کا گاڑی اور کیا کہتے ہیں آپ کا ڈرائیور جو تھا وہ بھی شراب پیا ہوا تھا شاید اسی لیے ہم فیملی تھے چار پانچ لوگ تھے اسی وجہ سے بہت ساری دقتیں آ رہی تھی جی جی کل ایئرپورٹ جب جانے کے لیے آپ کی گاڑی بکنگ کئے تھے تبھی کی بات ہے جی اسی لیے میں شرمندہ ہوں آپ کرایہ بھی ٹھیک لیے پھر سروس بھی آپ کا تھوڑا یہ تھا جی سر جی جی

جی وہ سب تو ٹھیک ہے اور ہم کو اور ایک دو دن کے لیے گاڑی چاہیے آپ کا جی جی وہ سب ڈرائیور بھی چینج کروا دیجیے گا اور جو ساری دقتیں آ رہی ہے میرے خیال سے گاڑی ہی دوسرا بھیج دیجیے گا تو بہتر ہے جی جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے تو شکریہ یہیں تک ٹھیک ہے السلام علیکم جی ٹھیک ہے السلام علیکم